हमरा सबके गाँवमे एगो एहन मन्दिर पुराना अछि जे बहुत पुराना मन्दिर अछि लेकिन बहुत सुन्दर जगह अछि आओर ओ मन्दिरमे लोक जाइ छै तऽ बहुत नीक लगै छै आओर बहुत सुन्दर मन्दिर छै ओकर ओतऽ बहुत जगह बहुत दूर दूर से लोकसब आबै छै आओर भगवानके दर्शन करै छै जेनाकि सावनके महिना रहलै तऽ भोला बाबाके दर्शन करै लए आबै छथिन लोक सब जेनाकि दुर्गा पूजाके मौसम रहलै तब लोक सभ आबै छथिन जेनाकि कृष्ण जन्माष्टमी रहलै तब बहुत दूर दूर से लोकसब आबै छथिन आओर एहन बहुत तरह से मन्दिरके बहुत पुराना छथिन मन्दिर पर बहुत नीक छथिन बहुत दूर दूर से लोकसब आबै छथिन आओर ओकर प्रयासमे मे ओ एहन जगह छैनि कि ओहि जगहमे बहुत नीक लागै छै आओर ओतऽ जे जाइ छथिन सबके नीक लागै छैनि आओर ओ मन्दिरके निर्माण बहुते पुराना पुराना दिनमे बहुत पुराना दिनमे मन्दिरके निर्माण भेल अछि आओर ओहन निर्माण भेल अछि जे बहुत नीक अछि आओर बहुत पुराना जगह अछि आओर बहुत पुराना मन्दिर छै जे बहुते नीक लागैत अइछ